हमर इलाकामे एगो प्रसिद्ध एगो सिनेमा हॉल छै जे बहुत बहुत बहुत पास छै हमरा घर से जे जेकरामे हम जाके बहुत बहुत सारा बहुत सारा फिल्म आओर सिनेमा भी बहुत सारा फिल्म आओर सिनेमा भी देखने छिऐ जे जेकरामे से हमरा सबसँ प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय सिनेमा बाग बागवान बागवान बागवान छलै जकरामे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा उदेश्य हलै बहुत अच्छा उदेश्य